तव्हां सभिनीनि चविणी त ॿुधी ई हुंदी चवंदा आहिनि जिते न पहुतो रवि उते पहुतो कवि बिल्कुलु त मुहिंजो शूरूआती दौरु बि कुझु ईअं ई रहियो पहिरीं त मां रवि वांगुर हुअसि की हिकु ॿ लाईनूं लिखिणियूं हिकु ॿ लाईनुनि में हाणे छा लिखिजे त मां पंहिंजा वीचार लिखया जेको मां सोचियां थी उहो मां लिखण शूरू कयो इहे ॿ लाईनूं कॾहिं चारि लाईनूं थियूं कॾहिं छ लाईनूं थी वियूं अॼु लिखंदे ई लिखंदे अॼु हिकिड़ी ॿ कविता ठही वई आहे ऐं मां कविताऊं सिर्फ़ु उन्हनि ते ई लिखंदी आहियां जेकी अॻिते हली अॻिए जी पीढ़ीअ खे कुझु ॿुधाए सघे जीअं पंहिंजे संस्कृति सभ्यता छा आहे इन करे मां अहिड़ियूं कुझु नंढिय़ूं नंढियूं कविताऊं हाणे लिखण लॻी आहियां त बिल्कुलु मां सोचींदी आहियां त मां उनमां कुझु पायां या न पायां पर मां अॻिते हली इहो ज़रूर हासिलु कंदसि या अहिड़ी उमीद त ज़रूर रखंदी आहियां त अॼु मुंहिजियूं केरु कविताऊं पढ़े त उनखे पंहिंजी संस्कृति पंहिंजी सभ्यता ज़रूर यादि अचे ॿिए जे मन में एतिरो प्रेम भावु जॻाए वठे त हा असांखे पंहिंजी संस्कृति यादि अचनि ज़रूरी आहे त अहिड़ो ई मां मुंहिंजी कविताउनि जे ज़रिए बसि इहेई लक्ष्य रखी करे उनखे लिखण जी कोशिशि कंदी आहियां